हाँ छोटे किसान प्रभावित हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे ये कृषि योग के व्यवसाय जैसे ही चालू हुए हैं तो जो छोटे किसानों से कम दाम में लोग चीज़ें खरीदते हैं और ज़्यादा दामों में बाहर जाके बेचते हैं तो इससे किसानों को जो छोटे किसान हैं इनको नुकसान हुआ है उद्योगों के कारण जो बड़े बड़े उद्योग हैं जो कम्पनियां हैं जो कारखाने हैं इनके कारण भी नुकसान हुआ है क्योंकि इन्हें समर्थन मूल्य जो होता कृषि में वो मिलता नहीं है पर उन से कम दामों में खरीदा जाता है